हेलो एक आध देते हैं नहीं नहीं अपने के गाँव कैसन लगे है

आपको मन लगता है यहाँ पर बोलें आपको मन लगता है वहाँ पर हमको तो पता नहीं है कि कैसा लगता है नहीं लगता हैं ठीक है आएँगे हम्म हम्म अभी भुट्टा मिलेगा तो आएँगे खिलाइएगा आपकी लीची की गाछी है हाँ हमको भुट्टा ब ज़रूर खिलाइएगा हमको तो पता नहीं है

हम तो कभी नहीं आए हैं लेकिन हम अब आएँगे देखने के लिए घूमने के लिए ठीक है आएँगे घूमने के लिए लेकिन भुट्टा ज़रूर खिलाइएगा कहाँ पर हाँ गए हैं एक बार हाँ एक बार गए बहुत अच्छा लगा हाँ ठीक है आएँगे घूमने के लिए हाँ हाँ आपका मन लगता है ना हमको लें